राज्य में जेको स्वास्थ्य सेवा जो फंडिंग आहे हुनजी जेका समस्या आहे की भई असांजी बीमारी असां अगरि बीमार थियूं था त हुनजो ख़र्चु कीअं थींदो त हुन ख़र्चु लाइ सरकारि बीमा जी योजिना बि ठाहे रखी आहे ऐं हैल्थ हैल्थ केयर योजिना बि ठाहे रखी आहे ऐं गांवनि में अलॻि अलॻि शिविर लॻंदा आहिनि बीमारियुनि खे ठीकु करण लाइ भई जीअं शिविर लॻंदो आहे न की भई कॾहिं शिविर लॻंदो आहे भई तव्हांखे बी पी था ॾिसू शुगर था ॾिसू इहो सभु जेके चैकअप थींदा आहिनि न उन्हनि जा बि शिविर लॻाईंदी आहे सरकारि त जीअं फ्री में बिना फ़ीस पे करे माण्हुनि जा टेस्ट थी सघनि सरीर जे कहि बि हिसे जा ऐं हुननि खे दवाऊं ॾिनियूं वञनि ऐं उन्हनि खे डॉक्टर जो डॉक्टर पारां प परामर्श बि मिली सघे त सरकारि पंहिंजे पारां जाम कोशिशि करे रही आहे